बोलिऔ ने अहाँके कते हँ कि करै छी रे हमरा फास्ट फूड

आओर कइसन कुरसी लेबै हँ आमके पेड़के हइ अहाँ सक्खूवला लऽ लिअऽ हमरा पास जे छै से तीन सओवला चारि सओवला हइ

हँ हँ आबू अहाँ कोनवला लेबै सस्तावला लेबै कि महगा लेबै ठीक छै ई तऽ महगा हैत एकाध सओ रुपैआ हाँ अहीँ ने कहबै कि दाम लगबै छिए तीन सओमे बहुते कम कऽ देलिए एक्केबेरा दुइ सओ घटा देलिए एतेक ई कैशमे तऽ पचासगो बढ़ाकऽ आओर दिऔ किछु पाँच सओमे लेबै तऽ ठीक छै तऽ पइसा दिऔ आओर कुरसी लऽ जइऔ तीन सओमे समस्तीपुरके लऽ जेतै एतऽसँ

अच्छा हटाबू चारि सओमे देब अहाँ कतेकमे लेबै तीन सओमे तऽ हटाउ अहाँ लऽ जाउ